नमस्ते जी हाँ जी डाक्टर सब दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं पैरासिटामॉल नहीं है जे जेडेक्स नहीं है आस्थाकाइन नहीं है सिर दर्द की दवा नहीं है पैरा और क्रोसीन नहीं है सब दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं कुछ मँगाने की व्यवस्था करिए हाँ मेरी य मेरी है हमको क्या हाँ कश्टमर आ रहे हैं वापस जा रहे हैं

ठीक है गुस्साइए गुस्साइए नहीं जी व्यवस्था कर वह करनी चाहिए

आज हम आपको आज हम आपको पर्चा लिखकर देंगे तो आप मँगा दीजिए

चलिए हम हाँ चलिए